ہلو جی سر آپ کار مکینک بول رہے ہیں نا جی اصل وہ میرا میرے کار میں ایک پروبلم آ گیا ہے اس کا اگلا چکا جو ہے وہ تھوڑا آواز کر رہا ہے اور پارکنگ لائٹ میں بھی پروبلم ہے جل نہیں رہا جی تو کتنا ٹائم لگے گا اس کو درست کرنے میں میری گاڑی ٹویوٹو ہے جی جی وہی ہے

جی ٹائم تو نہیں لگے گا نا وہاں اصل میں میرے پاس کم ہی ٹائم ہے کام سروس جلدی ہو جائے گا نا اچھا جی بہت اچھا ٹھیک ہے یہ اچھا ٹھیک کتنے خرچے آئیں گے اس کے لیے لیفٹ پارکنگ لائٹ خراب ہوئی ہے لیفٹ سائڈ کی

اچھا اوہ جی جی بائرنگ جی جی جی

جی بہت اچھا میں ہی آ جاتا ہوں اور جو ہوگا آپ دیکھ لیجیے گا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بہت اچھا شکریہ